हँ हेलो हॉस्पिटलके केना की समाचार है की सब होइ है तऽ ओहिके चलते ब्यवस्था ने कएल जेतै तबिअत खराब रहै है लोकके सब किछु ब्यवस्था कयल जेतै कोना के कैसे इलाज होतै कोना चलतै मेडिकल कोना सब किछु डाक्टरके साथ कहेके ने होतै इसब हँ इसब तऽ करेके लोग धिआन दै पड़तै ने डाक्टर सब पर इसब पर कड़ाइ करेके होतै जे कोना के पेसेन्ट सबके देखल जेतै बिमाड़ी सब बढ़ै हइ तऽ ओहिसब पर दबाइ हरेक रङके अयतै हू हँ तऽ हँ अँ तब जे सब किछु बिमाड़ी से तब ने सब बिमाड़ी से लड़तै सब बिमाड़ीके इलाज हीआँ होतै तऽ लोक कथी लए कहूँ जेतै अपने होस्पिटलमे सबकिछुके इलाज होतै अच्छा से हँ अँ डाक्टर सब चाही बढ़िआँ तऽ की पेसेन्ट सब अच्छा से देखरेख करै अच्छा से समए पर सब किछु होए डाक्टर सबके भी रहनाइ जरूरी हइ बढ़िआँ हँ हँ अँ साफ सुथरा रहतै सब किछुके लेल समए पर डाक्टर बैद्य अयतै देखतै सुनतै देखतै पेसेन्ट सबके तब ने सब अच्छा से देखरेख करतै तऽ पेसेन्ट सब बढ़िआँ होतै सब किछु सुरक्षित होतै साफ सफाइ रहतै हूँ हँ अँ सबटा जल्दी हँ सब बिमाड़ी भगतै जल्दी दबाइ अच्छा अयतै अच्छा खइतै हरेक रङके बिमाड़ी सब उक्टन भऽ गेलै हन तऽ ओहिसबके दबाइ जरूरी ने है हूँ

हँ अँ ठीक होतै एना तऽ बिमाड़ी से लोक ऊँ केत्ते परसानी रहऽ है लोक बिमाड़ी से जबतक डाक्टर पर सबकुछ पड़तै नहि सब लोक कहतै नहि तऽ कोना कऽ सब किछु काज पर धिआन देतै